इसिं न'वावथ' जोंनो गोनाङा गासैबो गोनां दं मानो होनबाना जोङो ओंखाम संग्रा बासन नांगौ मैगं संग्रा बासन नांगौ साराइ बिदिनो ओंख्रि संग्राखौथ' मोननै मोनथाम नांखागौ गासैखौबो नाङै नङा नांखागौ ओरैनो ओंखाम मैगं संनानै फाजा संनानै बेलेग बेलेग साराइ नांगौ नालाय खोस्लि थबसि बायदिसिना गासै फ्रेस गायखेरफोरखौ गोथां दोननो फ्रिस नांगौ जोंनो दानियाथ' अनला संनो थब जोंथ थबसियाव नङा माने मा होनो जों दिंखियावसो देयो नालाय अनलाबाबो दिंखियावसो देयो जोङो फ्रिस खायसे दङ मिचिनजों देयो जों अनलाखौ माबाजों दिंखियाव देनानै संनानै जायो इसिङावथ' गासै मालखौ नांफ्रामगौ बिदिनो कुकार गेस मा होनो लाइनजों संग्राखौ मानो गिलाय लाङो बिफोर गासै आइजें आयलाखौ जोंनो नांखागौ इसिं न'वाव जों इसिं न'नि आइजें आइजेंखौ जोंनो नांखाजोबखागौ मानो होनबा जों बिजोंनो संना जायाबा थां कुकार नांगौ गेस नांगौ आरो मा नांगौ फ्रिस गुसुयै दोननो हानाय फ्रिस नांगौ बैदि गासि दै दोननोबा मा होनो जिदौ नांगौ गासिखौ नाङि नङा नांखागौ नालाय जोंनो इसिं न'वावनो बेसाद दं आइजें आयला गासैखौबो नांखागौ जोङो संख्रै सोनो थेमा नांगौ रं सोनो थेमा नांगौ आरो मा गासै मस्ला मस्लि सोनो थेमा नांगौ थेमाजों लोगोसे सामस थानांगोन गासै थेमायावनो सामस थानांगोन बिदिनो संनायाव साराइ खेरखा नांगौ खान्सि नांगौ गिलास नांगौ खुरै नांगौ जों इसिंं न'नि बास'ना बिफोरनो आरो मा होनो जोंथ' फ्रेसावबो दोनो गायखेर गोथां दोननो माबा बायदिसिना खालामनाय फ्रिस जों लोगोसे खायसेना फ्रिस गैयाबाबो बिदिनो दोनो बाहाय जोङो